हांव दोन वर्सा पयलीं असोच बेंगलोर फ फॅमिली बरोबर भोंवपाक गेल्लो आनी तेन्ना म्हाका ते पॅकेजीस आसता ते खूब हांयेन पॅकेजीस पळयल्ले तेन्ना पॅकेजी वयल्यान एक दोन तीन अशें फा फा हें करतना फायनलायज करतना दोना भितूंतलें एक एक पॅकेज हांयेन फायनल केल्लो म्हणजे तीनाय भितूर तो एक आसलो म्हाका वर्थ आसलो आनी म्हाका लायक तो म्हाज्या बजेटी प्रमाणे तो जातालो फुलफील म्हणटकूच तो ट्रेवल एजन्सीचो जो आसलेलो तो भुरगो इतको बरो आसलो की तेंणी थंयसरूच आमी गेल्ली तेन्ना बॅंगलोर थंयसरूच सगळे स्पॉट आसले ते दाखोवपाक करपाक बाबा थंयसर सगळें ट्युरीस्ट प्लेस म्हण नाजाल्यार खंयचे टॅंपल्स म्हण हे म्हण दाखोवपाक तो वांगडा रावोन तेणें आपलो एक गायड दिवन करून सगळे ते बरेबशेन पॅकेज दिता हेचें प्रमाणें सुद्दां तेणीन चड म्हाका हॅल्प हॅल्प केलो म्हणजे अशें दिसलें की बाबा की फुडें समजा किते ट्रॅवलींगस सुद्दां करतना सुद्दां तेकाच एक हें करून काँटेक्ट करून हायेन फुड्यांनूय खंयसरूय ट्रेवल करचो